میرا بہت اچھا تجربہ ان بچوں کی کتابوں کے حوالے سے رہا آج کل کی کتابیں بہت خوبصورت بچوں کے لیے دلچسپی کا باعث اور مشقوں کے لیے علیحدہ جگہ کا دینا ہے آج کل کی جو کتابیں ہیں ان کے پیچھے خاص طور سے نرسری اور پی پی ون لوور ایل کے جی وغیرہ کی کتابوں میں پیچھے اسٹیکرز وغیرہ خاص قسم کے اسٹیکرس خاص قسم کی مشقوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تصویریں یہ ہے جو بچوں کو راغب کرتا ہے ان کی دلچسپی کو بڑھاتا ہے کہ وہ اپنی مشقوں کو برابر سے کریں تاکہ ان کے کرنے پر ان کو اسٹیکر کی شکل میں انعامات ملیں